جی ہاں دہلی ایک قدیم اور متنوع تہذیب و ثقافت کا گہرا گہرا ہے جہاں سماجی اور ثقافتی روایات کی ایک طویل اور روشن تاریخ ہے یہاں کئی ایسی روایات اور تہوار موجود ہیں جو صدیوں پر جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں آج بھی آج بھی اس کے آج بھی یہ منائے جاتے ہیں تہوار ہولی دہلی میں ہولی نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے جو رنگوں اور خوشیوں کا تہوار ہے دیوالی چراغ چیراگیاں مٹھائیاں اور ثقافتی تقریبات دہلی کی روایتی دیوالی کا حصہ ہے عید دہلی کی جامع مسجد اور پرانی دہلی کے علاقے عید کے موقعے پر روحانی اور ثقافتی رنگوں سے بھر جاتے ہیں رسموں وا رواج سبتپدی ہندو ہندو شادیوں میں سات پھیرے ایک اہم رسم ہیں جو دہلی میں بھی روایتی انداز میں ادا کیے جاتے ہیں نکاح اور ولیمہ مسلمان برادری میں نکاح کی تقریبات اور ولیمہ کی رسمیں دہلی کے سماجی زندگی کا اہم جزو ہے